ناسک ضلع واقع نوے کی تاریخ حوالے سے اہمیت رکھتا ہے جوکہ مقدس آبائی رومن ساتھی کا نام ہے جن کا پہلا عیسوی مسیحی اقرار مذہبی تصورات کے تبادلے کے لیے اہم ہے اس کے علاوہ ناسک میں ایک اہم رومن قلعہ بھی ہے واقع ہے جوکہ تاریخی روایات کے مطابق وائیکنگز کی ایک مہم چھپائی جاتی ہے گذشتہ برسوں میں ناسک ضلعے کی ترقی میں مختلف شعبوں میں اضافے کا مشاہدہ ہوا ہے جیسے کہ گردش گری تعلیم اور صنعتی ترقی میں اضافہ شہر میں سیاحت کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں جن میں تاریخی مقامات کی ترتیب سوانح نامے کا انتظام اور مقامی میلوں کی ترویج شامل ہے ناسک ضلعے کی تاریخی شخصیات میں سے ایک مشہور شخصیت وینیس کیپ ایک معروف انگلش گرافک شاعر اور مصنوعی ذہانت کا داری تھا جو ناسک میں پیدا ہوا تھا انہوں نے مختلف شعبوں میں کام کیا اور اپنے خدمات کے لیے معروف ہوئے